हलो पंजाब वैष्नो होटल जी मां नवभारत ए थ्री मां थी ॻाल्हायां सुनिता चेंबूर मां तव्हांखे अधु कलाकु अॻु ऑडर ॾिनो हुओ हा सिंधी फ़ुड जेके कढ़ी चांवर ऐं बिहु पटाटनि जी भाॼी चई हुई अञा ताईं तव्हां मोकिलियो ना ऐं तव्हां चयो की पंद्रहें मिंट में मोकिलींदा पर अञा ताईं आहियो नाहे न ठीकु आहे त हाणे ॾिसो मुंहिंजे घर में महिमान अची विया आहिनि त पंद्रहें मिंटे में अगरि ऑडर न आयो त भले कैंसिल करे छॾियो